जूनागढ़ जो शक्करबाग़ पक्षी जो घर आहे इहो स्थान इनकरे ख़ासि आहे त हिते हर कंहिं तरह जा पक्षी ॾिसणु लाइ मिलनि था इहे पक्षी पाण खे जेके बि ॾिसण जी इच्छा हुजे उते पाण ॾिसी सघूं था पिञरे में क़ैद कयल पक्षी पाण खे उते चङीअ तरह उन्हनि जे वेझो वञी उन्हनि खे ॾिसी सघूं था उन्हनि पखियुनि खे पाण साम्हूं खाराए सघूं था उन्हनि जा फ़ोटा कढी सघूं था उन्हनि सां परियां खां रांदि करे सघूं था उन्हनि सां पाण चीं चीं आवाज़ में आम्हूं साम्हूं ॻाल्हाए इशारा करे सघूं था उन्हनि पखियुनि खे पाण ऐं पाण खे उहे आम्हूं साम्हूं ॾिसी हिक ॿिए सां पाण उन्हनि जूं खामियूं उन्हनि जूं भॻवान जी ठाहियल पखियुनि खे रंग बिरंगी ॾिसी सघूं था उन्हनि खे छा वणे थो कीअं खाइन था कीअं उहे हेठि मथे टुपी सघनि था उहो पाण उते चङीअ तरह ॾिसी सघूं था उन्हनि सां गॾु पाण जेके बि ॿिया पखी आहिनि ऐं ॿिया प्राणी आहिनि उन्हनि खे बि पाण समुझण जी ॾिसण जी कोशिशि कयूं था उन्हनि ते पाण खे कुझु टिपिणी करिणी हुजे या उन्हनि जो चित्र ठाहिणो हुजे त उते पाण सवलाईअ सां ठाहे सघूं था प्राणी शक्करबाग़ में आम्हूं साम्हूं हिक ॿिए खे ॾिसी करे कीअं चिढ़नि था कीअं ख़ुशि थियनि था कीअं खाइनि था कीअं पीअनि था कीअं उथनि था कीअं सुम्हनि था कीअं हूं पंहिंजे जीवन खे मस्तु बणाइनि था उहो नज़ारो पाण उते उन्हनि जे साम्हूं ॾिसी करे पाण खे ख़ुशि कनि था ऐं पाण उन्हनि खे ख़ुशि कयूं था शक्करबाग़ हिक अहिड़ी जॻहि आहे जिते हर कंहिं तरह जा पखी पाण ॾिसी सघूं था उनमें पंहिंजा पसंदिगीअ जा पखी पाण ॾिसी करे उन्हनि जी उथिणी विहणी रहणी खे समुझी सघूं था पाण खे जेकॾहिं कंहिं पखीअ खे घर में पालिणो हुजे त पाण उन पखीअ खे उते ॾिसी अहिड़ो पखी वठी करे उनमां सिखी पाण उनखे चङीअ तरह घरु पाले सघूं था पसंदिगीअ जो पखी पाले करे पाण शक्करबाग़ में उते उन्हनि सां कीअं उन्हनि जी देख रेख कजे कीअं उन्हनि जी संभाल कजे उहो पाण समुझी सघूं था उन करे पाण खे पंहिंजो पसंदिगीअ जो पखी पालिणो हुजे त पाण सवलाईअ सां पाले सघूं था ऐं ॿी तरह शक्करबाग़ में पाण खे उहे पिञिरे में बंदि हुजनि त पाण खे उन्हनि खां को बि भओ न थो थिए इनकरे उहो ख़ासि स्थान आहे उहो शक्करबाग़ जी हिक ख़ासियत आहे जंहिंते में वञी करे पाण उन्हनि पखियुनि खे ॾिसी करे पाण हर कंहिं तरह सां उन्हनि खे समुझी सोचे पाण वटि रखी सघूं था इनकरे पंहिंजे पसंदिगीअ जे पक्षीअ खे ॾिसण लाइ शक्करबाग़ हिक ख़ासि जॻहि आहे